जैसे कि हम लोग का पहले शादी ब्याह हो रहा था तो उसमें बारात लोग माने शाम के टाइम में आते थे रात में तो भर दिन भी रहते थे शाम के टाइम में यहाँ से सब ए विदा होते थे अब की अब की बार हम लोग का गाँव में जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्र हुआ तो उसमें बच्चे पढ़ते हैं इस्कूल हो गया विद्यार्थी पढ़ते हैं तो हम लोग का बाहर का आदमी को आते हैं रुकने का जगह नहीं है तो येही इस्कूल है और एक हिंदी इस्कूल है एक उर्दू स्कूल अपने गांव में है तो अब दिन में रह रह नहीं पाएँगे विद्यार्थी लोग रहते हैं तो अगर कभी अगर पहले ते इस्कूल छुट्टी भी ले लिया जाता था मास्टर साहब से बोलके कि हम लोग का बारात रहेंगे अब तो खैर ड्यूटीये बढ़ गया ज़्यादा तब तो वो भी मुश्किल है हम लोग के यहाँ पे बाहर से रहने के लिए मेहमान सबको कोई दूसरे के यहाँ जितका जिनका बड़ा दरवाज़ा है घर है उनके यहाँ पर अड्जॅष्ट किया जा रहा है है नहीं तो पहले एस्टेट बोर्डिंग था उसमें भी रखते थे हम लोग अब तो वहाँ पर भी वो टूट गया है तो यही सब है